جی انٹر نیٹ نے بیکنگ اور لین دین کا طریقہ بہت اچھا ہے کیوں کہ پہلے بیکوں بینکوں میں لائن لگنی پڑتی تھی لمبی لمبی لائنیں پھر بینک والے لنچ کے نام پہ کئی کئی گھنٹے ویٹ کرواتے تھے اور اب تو گوگل پے پے ٹی ایم کئی سارے آن لائن پیمینٹ کا مطلب آن لائن ٹرانسفر کر لو ٹرانزیکشن ہے اگر آپ کے پاس بینک جانے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس پے ٹی ایم فون پے بھی نہیں ہے آپ کسی اور سے بھی کہہ کے پیسے لے دے سکتے ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے بہت بڑھیا ہے آن لائن کا سسٹم ہے کسی کا ٹائم بھی خراب بھی نہیں ہوتا ہے اے ٹی ایم جانے کی بھی ضرورت نہیں بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں یوں ٹرانسفر کر دو فون سے